हिक लख वीह हज़ार चारि सौ टीह टे लख सतरि हज़ार पंज सौ पंजवंजा नव हज़ार नव सौ नवानवे चारि सौ चौहतालीह टे हज़ार ॿ सौ